میرا پسندیدہ موسم تو سردیوں والا موسم ہی ہے جس كو ہم اںگلش میں ونٹر بھی كہتے ہیں تو وہ اس لیے كیوں كہ سردیوں میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں فراہم ہوتی ہیں كیوں كہ سردیوں میں ہم كمبل اوڑھ كے بھی سو سكتے ہیں كمبل اوڑھ كے بھی لے سكتے ہیں كچھ بھی مطلب جیسے كہ گرم بوٹل یا الیكٹرک كمبل وہ سب كچھ ہم لے سكتے ہیں یہ سب كچھ اویلیبل ہوتا ہے تو اس لیے مجھے سردیوں والا موسم بہت ہی زیادہ پسند ہے سردیوں كے موسم میں ویسے زیادہ نیند آنے لگتی ہے تو اس لیے مجھے سردیوں كا موسم بہت ہی زیادہ پسندیدہ پسندیدہ ہے